جب سیاح ایک جگہ کا دورہ کرتے ہیں تو مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں موسمی تبدیلیاں سیاح کے لیے اہم ہوتی ہے کیوں کہ وہ موجودہ موسم کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں زمینی موسم کی تبدیلیاں برف یا بارش کے امکانات یا زیادہ درجہ حرارت وغیرہ کا سیاح کے منصوبوں کو متاثر کر سکتے ہیں سفر کرتے وقت درکار دستاویزات جیسے کہ ویزا پاسپورٹ شناختی کارڈ وغیرہ کی تیاری میں کوئی دھچکا آ سکتا ہے کبھی کبھار ویزا کی منظوری حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے وہ سیاح کے منصوبوں کو متاثر کر سکتی ہے جگہ کی مناسب رہائش کی تلاش اور بکنگ کرنا بھی چیلنجز میں شامل ہوتا ہے خواہش کے مطابق انتخاب کرنا امکانات کے توافق اور موجودہ تربیات کو سجمھنا مشکل ہو سکتا ہے